गेम में मूंखे क्रिकेट वणंदी आहे शूटिंग द बॉल्ट वणंदो आहे शूटिंग त अहिड़ो वणंदो आहे अहिड़ो सां शूट करे हुनखे टार्गेट ठाहिणो गोल चकिरे में उहो वणंदो आहे गेम्स में ॿियूं अलॻि अलॻि जो जेकियूं हूंदियूं आहिनि रेसिंग आहे रेसिंग वणंदी आहे कार रेसिंग आहे बाईक रेसिंग आहे गेम में ॿियों जीअं बास्केट बॉल हूंदी आहे उहो वणंदी आहे गेम में बि स्पीड गेम वणंदी आहे स्पीड करे निकिरिणो गेम में ॿियो हूंदो आहे उहा जेकी फ़ास्ट फ़ास्ट कलर जी हूंदी आहे उहा वणंदी आहे गेम में जेकी शि शि अंडर द बॉल हूंदी आहे उहा वणंदी आहे गेम्स में पिजन वणंदी आहे गेम्स में बि नाईस टू नाईस जेकी हूंदी आहे उहा वणंदी आहे